मूंखे सभु जानवर वणंदा आहिनि ऐं सभिनी जानवरनि सां मां ॾाढो प्यारु कंदी आहियां ऐं सभिनी जानवरनि सां मूंखे ॾाढो लगाव आहे असांजे घर जे ॿाहिरि जेके बि जानवर आहिनि कुता ॿिलियूं सभिनी खे मां व रोटी वञी ॾींदी आहियां ऐं असांजे घरु बांदर बि ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि मां केॾी महिल टोश थियो केॾी महिल ब्रेड थी केॾी महिल फुलिको थियो ॾींदी आहियां ऐं असांजे घरु हिकु रोज़ु गांइ ईंदी आहे जंहिं जो नालो मां राधा रखियो आहे उनखे मां रोज़ु रोटी ॾींदी आहियां ऐं उनजी घणई सेवा कंदी आहियां छाकाणि त मूंखे गांइ सां उनसां ॾाढो लगाव आहे इन करे जेॾी महिल हू ईंदी आहे त असां मां उनखे रोटी ॾींदी आहियां पाणी पीआरींदी आहियां घासि खाराईंदी आहियां छाकाणि त मूंखे जानवरनि सां ॾाढो प्यारु आहे ऐं जेॾी महिल बि हुअ ईंदी आहे जिथे विहंदी आहे उनजो फ़र्शु साफ़ु करे रखंदी आहियां ऐं जंहिं में टांकी में पाणी पीआरींदी आहियां उन टांकी खे साफ़ु करे रखंदी आहियां छाकाणि त पाणी जानवरनि लाइ सही आहे पीअणु इने करे मां उन जानवरनि जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां ऐं मूंखे जानवरनि सां ॾाढो लगाव आहे सभिनी जानवरनि जो मां ध्यानु रखंदी आहियां ऐं जेकी मुंहिंजे घरु गऊ गांइ ईंदी आहे जंहिं जो नालो मां राधा रखियो आहे उन गांइ जी मां ॾाढी देखभाल कंदी आहियां ऐं उनजी सेवा कंदी आहियां उनखे हेन शाम सुबुह सुबुह जो चाहे सुबुह जो अचे चाहे शाम जो अचे फुलिको रोज़ु रोज़ु नियम सां खाराईंदी आहियां ऐं ताकी मूंखे उन गांइ जी दुआ लॻे ऐं मूंखे बि गांइ जी सेवा करण में मज़ो ईंदो आहे इने करे मूंखे जानवरनि सां लगाव आहे ऐं मां जानवरनि जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां